हैलो नमस्कार सर जै माता दी बस जी ठीक ठीक सर में सुभाश ड्राई फरूट दा बोला न हां जी ओह् तुसें लास्ट टाइम आखेआ हा न नमें अखरोट आङन बदाम आङन ते मी अपडेट करेओ हां जी हां जी सर ओह् नमां अखरोट आए दा मतलब कश्मीरी बी आए दा ते ओह् अमेरिकन ते चिली ओह् बी आए दा ते तुस सनाई ओड़ो केह्ड़ा पजाना ते किन्ना पजाना

इ'यां पिच्छुं जेह्ड़ा आंदा ओह् ते पच्ची किलो दा होंदा तुस जिन्ना आखगे ते उ'न्ना भेजी उड़गे हां जी बदाम कागजी आए दा महारज नेईं नेईं कागजी कागजी कश्मीरी गै हां जी ठीक ऐ जी ते अंजीर बी आई दी महारज नमीं अफगानी हां जी एह् ते इ'यां मतलब डब्बे च आंदी इ'यां मतलब ओह् परोई दी होंदी जियां माले आंह्गर न हां जी हां जी उ'यां परोई दी होंदी हां जी मतलब के जी हारी किलो हारी ठीक ऐ किलो हारी करी ओड़ना होर कोई सर हां नेईं ओह् पिस्ता बी आए दा हां जी पिस्ता बी करी ओड़ना के जी हारा ओह् बी करी उड़ना ज्यादा नी करदा लेकिन के जी हारा करी ओड़ना हां जी हां जी अखरोट होई गेआ सर पंज किलो ते बदाम किन्ना त्रै आखेआ हा तुसें ते इक किलो अंजीर ते इक किलो पिस्ता ठीक ऐ सर में हूनै पजाई उड़ना थोड़ी देर च ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ